टहलने से शरीर का स्वास्थ्य सही रहता है डॉक्टर के पास भी जाना नहीं पड़ता है योग योगा करना चाहिए टहलना चाहिए अब जैसे कि उमर पैँतीस चालीस साल हो गई तो डॉक्टर के पास जाना पड़ता है और तो डॉक्टर यही बोलते हैं कि योगा करो सुबह ज़रूर हर इन्सान को टहलना चाहिए योगा करना चाहिए अपने शरीर के लिए बीमारी नहीं पकड़ती है कोई और जैसे पेट निकल जाता है कोई भी कुछ करता है तो देखिए हर तरह का रोग निकल ज़रूर होता है लेकिन हर इन्सान को अपने शरीर पर ध्यान देना चाहिए बाल पकने लगता है और तो उनकी नाद निकल जाता है पेट भी बाहर निकल जाता है सब कुछ हो जाता है और जितना टहलो उतना अच्छा शरीर के लिए रहता है हम तो भाई डॉक्टर के पास से डॉक्टर से बहुत डरते हैं दवा भी खाने में बहुत डरते हैं डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहते हैं हम तो जितना हो सकता है दो तीन किलोमीटर डेली टहलते हैं अपने शरीर के लिए आजकल तो तमाम रोग पकड़ रहा है जैसे कि घुटने में दर्द कमर में दर्द यह सब तो तमाम बीमारी चल रही है लेकिन योग करने से योगा करने से तमाम रोग दूर हो जाते हैं योगा बहुत ज़रूरी हर इन्सान को योगा करना चाहिए टहल लो अपना दौड़ो भी उसको डॉक्टर के पास जाओ तो देखो तमाम रोग पकड़ते हैं एक से एक दवा बोलते हैं दवा से तो भाई हम बहुत डरते हैं दवा नहीं खाना चाहते हैं सोचते है कि टहल लें लेकिन दवा नहीं खाएँगे हम हम टहलेंगे ज़रूर लेकिन दवा नहीं खाएँगे टहलने से अपना शरीर फिट रहता है सब कुछ सही रहता है बाल भी नहीं पकता है यह सब भी शरीर के लिए हार्ट का बीमारी देखो आजकल आम रोग हार्ट का सुगर का कोई न कोई तमाम रोग पकड़ रहा है डॉक्टर तो दवा देते हैं दवा तो खाने का दिल ही नहीं करता देखिए यह होता है कि हम टहल लेंगे सुबह सुबह योगा करेंगे लेकिन हम दवा नहीं खाएँगे दवा से तो बहुत नफ़रत होता है कि दवा भाई बहुत नुकसान करता है वहीं अपनी मेहनत थोड़ा करके तुम टहलो चार बजे उठकर पाँच बजे दौड़ दौड़ो या योगा करो कुछ भी टहलो पाँच किलोमीटर हर इन्सान को टहलना चाहिए लेकिन कहाँ कोई मेहनत करता है टहलने से शरीर स्वस्थ रहता है सब सही रहता है उमर भी कम दिखती है नहीं तो हर इन्सान को एक करना ज़रूरी है कि डॉक्टर नहीं तो जो नहीं टहलते हैं तो डॉक्टर के पास वहीं एक न एक रोग रहता है उनके पास रोग लेकर जाते हैं डॉक्टर भी बोलते हैं कि अगर तुम योगा करोगे टहलोगे तो आधा रोग तो तुम्हारा दूर हो जाएगा टहलते टहलते लेकिन टहलना चाहिए बस कम से कम में आधा घन्टा एक घन्टा तो ज़रूर टहलना चाहिए हर इन्सान को अपने शरीर के लिए शरीर को बहुत ज़रूरी है ध्यान देना अपने शरीर पर लेकिन कोई ध्यान नहीं देता है शरीर पर बहुत ज़रूरी है पेट किसी का निकल जाता है सुगर हो जाता है हार्ट की बीमारी तमाम रोग पकड़ता है और डॉक्टर के पास दवा खाने का मन करता नहीं ई ऊब जाते हैं यह होता है कि हम टहल लेंगे लेकिन दवा नहीं खाएँगे हम तो टहलते टहलते भाई न टहलेंगे न सही रहेगा अपना शरीर हाथ पाँव में देखिए घुटने की भी बीमारी एक कमर का दर्द कहीं कुछ न कुछ हमेशा दर्द रहता है आजकल तो इतनी तमाम बीमारी चली है कि क्या बताऊँ लेकिन टहलते से टहलने से सब शरीर का रोग दूर हो जाता है डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ता है जो टहलते हैं आराम बहुत मिलता है शरीर के लिए सब कुछ मिलता है कि कितना टहलो और डॉक्टर लोग तो भाई बोलते हैं कि योगा करो तुम यहीं दवा खाने को तो हमको दिल ही नहीं करता है कोई कोई दवा खाने का नहीं योग योगा अपना करो भाई तुम हाँ टहलो चलो तमाम रोग पकड़ता है भाई अपना करते हैं